हेलो नमस्ते आप स्विग्गी से बात कर रहे हैं जी मैं जानना चाहती हूँ कि मैंने जो खाना ऑर्डर किया था वो अभी तक आया नहीं है वैसे तो मेरे पास मैसेज आ आया है आया था कि आपका खाना डिलेवर होने वाला है लेकिन अभी तक दो घंटे हो गए हैं अभी तक आया नहीं हैं और मैसेज भी आ गया है कि खाना डिलेवर हो गया है क्या आप मुझे बताएंगे कि मेरा खाना कहाँ पर है तो मैं इस मैसेज का क्या करूँ आप मुझे इसका समाधान दे सकते हैं क्या और कितना समय लगेगा इस समाधान को हल करने में नहीं तो मैं कहीं और से मंगाऊँ खाना आपने इतनी जानकारी दी आपका धन्यवाद